میں آپ کی کمپنی کی ایک پرانی اور مطمئن صارف ہوں اور حال ہی میں مجھے آپ کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوئی ہے جس میں میرے موجودہ موبائل منصوبے میں کچھ تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا ہے میں اس ای میل میں بیان کیے گئے تبدیلیوں کے بارے میں مزید وضاحت حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مکمل طور پر باخبر رہ سکوں کیا آپ واضح طور پر بتا سکتے ہیں کہ میرے موجودہ پلان میں کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں مثلاً کال منٹس انٹرنیٹ ڈیٹا یا ایس ایم ایس کی سہولت میں کوئی کمی پیشی تو نہیں کی گئی کیا ان تبدیلیوں کے باعث میرے ماہانہ بل پر کوئی اثر پڑے گا اگر ہاں تو براہ کرم نئے نرخوں کی تفصیل فراہم کریں یہ تبدیلیاں کب سے لاگو ہوں گی کیا مجھے کوئی وقت دیا گیا ہے ان تبدیلیوں کو قبول یا مسترد کرنے کے لیے اگر میں ان تبدیلیوں سے متفق نہ ہوں تو میرے لیے کون سے متبادل منصوبے دستیاب ہیں